हाँ हमारे सूरजमल इस्टेडियम में काफ़ी आयोजित स्थानीय खेल चल रहे हैं जिनमें हमारे अड़ोस पड़ोस वाले लोग अपनी अपनी टीमों को लेकर आ रहे हें ओलंपिक ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं जिसमें कुछ लोग कुश्ती खेल रहे हैं कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ बोलीबॉल कुछ हॉकी कुछ खो खो वगैरह खेल रहे हैं जिनमें भाग अड़ोस पड़ोस के जैसे चिंटू पिंटू रिनकु रवि पिनट शंकर जैसे आदि लोग भाग ले रहे हैं और उनको देखने के लिए कम से कम दो तीन हज़ार लोग आएंगे